एह् गल्ल करगे साढ़े आसै पासै दी दुनिया दे व्यू व्यू एह् हैन के जेह्ड़ी दुनिया पैह्ले बड़ी गरीब थी बड़े के गरीब थे होर अपना बड़ा मुश्कल कन्नै सर्कल चलांदे हे होर अज्ज दुनिया बड़ी अमीर होई दी ऐ जियां गै गल्ल कीता जा

आसै पासै दे जितने बी बंदे हे बोह्त ही गरीब थे पैह्ले बड़ा मुश्कल होई जंदा था खाना त्रै टैम खाना रुट्टी बनांदै रुट्टी दा जोड़ समान करदै अंदर आंदे हून जियां जियां गै जमाना बदलै करदा ऐ दुनिया बी बदलै करदी ऐ होर अच्छी अच्छी जिन्नी बी दुनिया अच्छी अच्छी उप्पर अच्छै अच्छै दूर दूर तक चली दी होर जिन्ने बी एह् अपना इसलै ज़्यादा दुनिया बड़े बड़े दूर पुज्जी दी होर हून अच्छा अच्छा कम्म करै करदी ऐ अच्छे अच्छे इ'यै सारे आसे पासे दे व्यू ऐ जे पैह्ले दुनिया जेह्ड़ी ही बड़ी गरीब थी हून दुनिया बड़ी अमीर होई दी ऐ होर जियां गै गल्ल कीती जा तां दुनिया पैह्ले बड़ी गरीब थी हुन अमीर होई दी ऐ व्यू बदलै करदे न आस्से पास्से दे जियां साढ़े गै म्हल्लेदार पैह्ले बड़े गरीब थे अज्ज्कल बड़े अमीर होई दे ओह् इयां होई दे जियां दिन दिन जमाना बदलै करदा ऐ होर बंदे बी तरक्की करै करदे न